एक बार तऽ आमके पेड़ हम लगेलीह नर्सरीमे से लाके तऽ समझू कि बड़ा मेहनत करैके पड़लक समझू कि एक हाथ मतलब हथियाके माटि खोदके ओकरा पेड़के लगैलीह पानि उनि डाललीह ओकरा बादमे गोलम्बर चचरी से घेरके कि बकरी माल जाल पत्ता पर मूँह न लगाबै एहिके चलते घेरावा कयलीह किछु दिन समय बितलक तऽ मतलब ओकरा मतलब पेड़ तैयार भए गेलक तऽ एक आदमी पुछलक कि ओ कहाँ से पेड़ लयलह बड़ा बढ़िऑं से गाछी पकरि लेलकौ है हम कहली नर्सरीमे से लयलीह है तऽ केना केना रोपलह से बताबह नहि तऽ हम रोपैके तरीका नर्सरीमे से ले आबह जहाँ से हम बतेलियौ तहाँ से ले आबह आओर कम से कम आठ फिटके दूरी पर पेड़ पौधा लगाबह ताकि गाछी आम लीचीके थोड़ा डबल हो जाइ छै तऽ छितराइ छै अगर कम से कम आठ फिट दस फिट रहतौह तऽ ओहि पर जाके जानकारी होतोह कीटनाशक मारै बला दवा छिड़केके पड़ै छै ई छिँटका बहुत बढ़िऑं से पेड़ पौधा आगे बढ़तौ फल फूल लगतौ कीड़ा उरा मर जेतौ इसभ चीज देखलाके बादमे इएह सभ हम बतैलीह तऽ पुछलक तऽ ओहो लगेलक ओकरा सारा बात बतैलीह समझु कि ओ भी देखके मतलब बहुत खुशी भेलक